हाँ बिल्कुल इस्कूल में शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा देना भी कहीं ना कहीं अब ज़रूरी हो गया है नहीं दे रहें हैं तो ठीक है पर देनी चाहिए क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है कि आगे जाके बच्चा उन पर खड़ा हो सकता है क्योंकि उनके हाथ में वो हुनर है उनके पास वो चीज़ है कि यार अगर हमें कुछ नहीं आ रहा है या हम अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम एट लिस्ट कम से कम वो तो कर सकते हैं जो हमने बचपन में सीखा था या जो हमने हमारे स्कूल टाइम में सीखा था आज टाइम मैंने देखा है कि कई सारे स्कूल में तो सिलाई सिखाता है कोई बुनाई सिखा रहा है कोई मेंहदी की क्लासिज़ ले रहा है आर्ट एंड क्राफ़्ट में बच्चों को अच्छा कर रहा है अरे कई कई जगह तो कुछ प्रॉजेक्ट प्रॉजेक्ट दिए जाते हैं जिनपे बच्चे रिसर्च करते हैं और रिसर्च मतलब ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ऐसा प्रैक्टीकली रिसर्च करवा रहें है बच्चों से कि आप जाइए इसके बारे में जानके आइए हमें बताइए तो यार वो तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पशुपालन करना भी आना चाहिए बच्चों को पशु का पालन करना उनका मतलब हर चीज़ उनसे रिलेटेड हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए थैंक यू